ہاں ہاں بھائی ہاں ہاں ہو جائے گا نا ہاں ٹھیک ہے

ہاں بھائی اوریجنل کمپنی رہے گا پیسہ زیادہ لگیں گے کیا کیا آپ کو لگوانا ہے اب بھائی بیس پچیس ہزار سے زیادہ لگے گا ہاں سامان اوریجنل رہے گا جو آپ کہیں گے کمپنی کا ایک نمبر رہے گا

ہاں یہاں سب کچھ ہو جائے گا سر ایک نمبر والا مال ملے گا آپ کا گھر کہاں ہے آں تلسی پور ہمارا آفس چوراہے پر ہے ہاں ہاں سب پورا سامان ملے گا ہاں اوریجنل سامان اوریجنل بالکل اوریجنل رہے گا ڈبلکیٹ نہیں رکھتا ہوں بھائی

ہاں آپ کے لیے ہے تو کم ہو جائے گا تھوڑا ہاں بھائی اتنا نہیں ہو پائے گا جتنا آپ کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے تھوڑا کم کر دیجیے اب اتنا کم نہیں کریے

ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک